पुर्णियामे बुजुर्ग आबादीके सामने स्वास्थ्य देखभालके सामाजिक समर्थनके आओर गरिमाके दृष्टिसँ के मुख्य चुनौती आओर अवसर छै ई मतलब बुजुर्ग मतलब पुर्णियामे बुजुर्गके आबादी मतलब छै जे पुर्णियामे बुजुर्ग सबके लियऽ स्वास्थ्य केन्द्र खोलले छै मतलब सरकारी हॉस्पिटल खोलले छै आओर बुजुर्गके लियऽ जाइ छै वृद्धाश्रम देले छै चारि सए टाका मतलब महिनाके छै तऽ बहुत मतलब स्वास्थ्यके लियऽ मतलब बुजुर्ग महिलाके लियऽ इधर मतलब पब्लिकके लियऽ सदर अस्पतालके मतलब हर चीज सुविधा छै जे कि हम हमहुँ मतलब ओकरामे जे होइए मतलब कोनो चीजके मतलब देख मतलब कि कहे कोनो चीजके मतलब स्वास्थ्ये कभी गड़बड़ भए जाइए कभी कुछ भी तऽ ओकरामे देखभाल भए जाइए सर्वाङ्गिण देखभाल मनोरञ्जन वृद्धाश्रम पेंशन स्वास्थ्य वृद्धाश्रममे ई होइए जे मतलब बुजुर्ग सब महिला जे यऽ ओकरा वृद्धाश्रम जे मिलैये ओकरासँ ओ अपना जे मोन होइए ओ अपन करि लेइए जितना टाका रहैए मतलब बुजुर्ग महिलाके चारि सए टाका मिलै जाइ छै ओकरासँ ओ अपन ककरो मतलब बेटा ककरो मतलब बाल बच्चा नहि रहै छै ओ वृद्धा मतलब ओ बुजुर्ग महिलाके बुजुर्ग बुजुर्ग मतलब माताके ई सबचीज मिलै छै सब चीजके ई सुविधा जे छै ई चारि सए रुपिआके ओकरासँ ओकरा मतलब टोटल चीज होइ छै आओर आओर बहुत तरहके एहन किछु छै जे कि हम अहाँके कि बते मतलब बहुत तरहके मतलब भए गेल मतलब इधर बुजुर्ग महिलाके लियऽ पेंशन दै छै जे कि ओ अपन अपन खर्च अपन निकालि लै छै आओर इधर भए गेल सरकारी मतलब कोई भी अस्पताले जे इएह सरकारी अस्पताल सरकारिये अस्पतालमे बहुत तरहके मतलब एहन मरीज छै जकरा पास कोई तरहके सुविधा नहि छै ओ लास्टमे सदर जाकऽ अपन इलाज करि लेइए अपन मतलब जे होइए अपन मतलब जे गरीब इएह मतलब जकरा देखभाल करै जे अपाहिज यऽ ओकरा लऽ सदर अस्पताल यऽ पुर्णियामे एहन बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभालके लियऽ सामाजिक समर्थन आओर गरिमाके दृष्टिसँ मुख्य चुनौती आओर अवसर छै